जोंनि आसामाव गोबां रोखोमनि फोरबोफोर रंजाथाइ फोरबोफोर खुंनाय जायो एबा दिन्थिफुंनाय जायो जों बाथौ धोरोमा बाथौ फुजाफोरखौ खुंनाय जायो जेरै बैसागो बोथोराव जोङो बैसागो फोरबोखौ माबोरै फालियो बैसागुनि से खालारनि सिगां मोसौ थुखैनाय जायो आरो बिनि बैसागुनि से खालि बाथौवाव थांनानै फुङावनो दुगैस्रो लोबस्रो दुगैनानै बाथौवाव बाथौ थानसालियाव थांनानै आर'ज गाबनाय जायो बिमा फिफाखौ खुलुमनाय जायो गेदेरखौ मान होयो गेदेरा उन्दैया गेदेरखौ मान होयो आरो गेदेराबो उन्दैखौ मान होयो आरो गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समाव रंजाथाइ बैसागु फोरबोआव स्टेज खुंनाय जायामोन दा दानि जुगाव स्टेज खुंनाय जायो गावसोरनि गाव मोसाथिंनाय दिन्थिफुंनाय जायो आरो बैसागो बोथोरखौ मादि फालियो गेदेरफोरा बोसोन होनानै उन्दैफोरखौ बुजायनाय जायो आरो गोबां रंजाथाइ फोरबो दङ रंजानाय जायो जोङो बैसागु बोथोराव रंजायो आरो बैसागु बोथोराव गुबुन गुबुन गामियाव सोरनिबा सोरनाबा फुजा जायो खेराइ फुजा जायो बेयाव थांनानै जोङो खेराइ मोसायो बायदिसिना मोसायो आरो बाहागो लाहैयो आरो बि बुंनो थाङोब्ला बैसागु फोरबोल' नङा जोंनि आसामाव असमियाफ्रा दुर्गा फुजा रास फुजा कालि फुजा सर'स्वति फुजा लोक्षि फुजा शिभ'जात्रि कालि फुजा बायदि बायदि फुजा फालिनाय जायो स्कुल कलेजफोराव सर'स्वति फुजाखौ फालिनाय जायो आरो बाथौ सान फालिनाय जायो ओमफ्राय एसामिसफोरा दुर्गा फुजा फालिनाय जायो बेयाव दुर्गा माखौ माबायदि सिबियो माबायदि मा खालामो बेयाव दुर्गा फुजा फोरबो फालिनाय जायो आरो रंजानाय जायो रंजानानैलाय गुबुन हारिखौ दिन्थिनाय जायो आरो सिभ'रात्रि सिभ'रात्रियावबो फुजा होनाय जायो आरो शिव बाबाखौ माबादि फुजिनांगौ बिनि बेखौ बेरखांहोनाय जायो आसामाव हिन्दुल' नङा हिन्दुल' नङा ख्रिष्टान फोरबो दङ ख्रिष्टानफोराबो गिरजायाव ख्रिष्टान धोरोमाव माबायदि ख्रिष्टानफोरखौ माबायदि फुजिनाय जायो बिखौ खिन्थिनाय जायो मिटिं जायो ख्रिष्टानफोरनि मिटिं जायो बेयाव ईसोर भग'बाननि बागै बुंनाय जायो दिन्थिफुंनाय जायो आरो जिशु खृष्टया माबादि थैनाय माबादि जोनोम जानाय बिफोरखौ मिटिं दावथिङाव एबा रंजानाय फोरबोफोराव दिन्थिनाय जायो आरो हिन्दु हिन्दुफोरा सिजौखौ माबायदि गायजेन्नाय बे सिजौैखौ माबायदि गायजेन्नाय बिनि ओंथिया मा बिफोरखौबो खिन्थिनाय जायो आरो सिजौखौ जोङो आलारि बाथि धुब धुना दै गोथार लानानैबो फुजिनाय जायो आरो बायदि बायदि रोखोमै फुजिनाय जायो आरो मंगलबार सानाव बाथौ खालि आर'ज गाबनायबो थायो